हेल' सोर बुंदोंमोन औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ मैखुन गायनो सानदों नामा नोंलाय बिदिब्लाथ' जोबोर मोजां दा दा जोंनाव बयबो बे साख्रि गैजारोङै मानि इउवथ फोरखौ दा मैखुन मावनानै मैखुन फालांगि खालामनानै बिसोरखौ मानि गाव गावनि जिउखौ खुंनाय नुनो मोनदों आरखि ना दा जो औ औ औ औ दा दा मैखुन मैखुननि थाखाय जोंना फोरोंथाय होनायनि थाखाय जोंनि नैबे क'क्राझार आव थानाय बड'लेण्ड इउनिबारसिथिआव मोनसे दिफारमेन दं आरखि ना बाय'थेकन'ल'जि बिसोरो एकदम एदबानस थेकन'ल'जि जों मैखुन गायनायनि थाखाय बिसोरो फोरोंथाय होयो आरखि दा बिसिनाव औ बिसोरनाव गोबां रोखोमनि मैखुन जेरेखोम गुबुन गुबुन मैखुन बानाय नायनि होयो दा बिनि आनगायै माखासे दङ जोंना गबमेनथ नि जेथ' इनडिया गबमेनथ नि सिखिल ट्रैनिं आरखिना सिखिल ट्रेनिं होनायनिबो माखासे बिसोरो इनडियान इन्सथिथिउथ आप इनथारफ्रिनियुयारसिप मोनसे इनसथिथिउथ दङ बिसोरबो गोबां गामिनि माबाफोरखौ इउयथ फोरखौ मैखुन गायनायनि थाखाय फेरोंथाय होफैदों बिसोर दा बेखौ फोरोंथाय खौ लानो थाखाय नोङो माखासे जोंनाव दङ ब्लक अफिस फोर दङ ना जेरोखोम जोंनाव दङ क'क्राझार आव ब्लक देभलाबमेनथ अफिस अफिसआ दा बेफोर अफिसआव थांनानै नोङो खबर लाहै नांगोन आरखि दा बिसोरो खबर लाहैबा बिसोरो बैसोर फोरोंग्रा जायफोरो बे मैखुन मानिखौ फोरोंग्रा बिसोर एजेनसिफोरजों बिसोरो खनथेख खालामनानै गामि गामि आव फोरोंहैयो बे सेल हेल्प ग्रुफ फोरनोबो आरो बे गामिनि इउयथफोरनो अ' आमफ्राय नों दा औ औ दे दे दे औ दे माबाफोर सोंनांगौब्ला सोंहर बावबानो जाबाय उनाव दे औ दे दे दे